भारत में जो है जो मौसम है वो तीन तरह से है जैसे गर्मी सर्दी ठंडी इस तरह से बँटा हुआ है और उसी तरह से जो है हमारे भारत में जो है हमारा इस्टेट है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक जिला है प्रयागराज प्रयागराज में जैसे प्रयागराज को क्या कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कहिए गर्मी जब आता है तो गर्मी बहुत ही जो है बेजोड़ आता है जिसे लोग बर्दास्त नहीं कर पाते हैं और गर्मी का मौसम भी ऐसा होता है उसमें दिन बहुत बड़ा होता है और रात ही छोटी हो जाती है तो दिन में लोगों को जो है जैसे कि गर्मी जो है झेलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है और मान के चलिए गर्मी जो होता है उसका सेंटीग्रेड भी बढ़ जाता है धूप भी बहुत तेज होती है उमस बहुत होता है और जिस तरह से लोगों को कर जाते हैं लोगों के घरों में बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं जैसे आजकल के लोग इतने गरीब हैं पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिसके उनके पास एक पंखा तक नहीं है इनके घर में पंखा छोड़ दीजिए लाइट भी नहीं है वो सब बेचारे कैसे इसको झेलते होंगे और हमारे कहने का मतलब ये है कि गर्मी गर्मी जो है इंसानों के लिए झेलना बहुत हीं मुश्किल हो जाता है और मान चलिए जैसे जो मई का महीना होता है मई और जून ये दो महीने जो है गर्मी के बहुत ही जो है कठिन होते हैं इसे लोगों जिससे जो है हम सभी जो है बर्दास्त नहीं कर पाते हैं लेकिन जो हम लोग तो मान लीजिए व्यवस्थाएं रखे हैं हमारे यहाँ कुलर है ए सी है सारी सुविधाएं हैं हम लोग तो चलिए जो है सरवाईव कर ले रहे हैं हम लोग तो जो है उसको झेल ले रहे हैं लेकिन जिनके पास नहीं है जिनके पास सुविधाएं नहीं है जिनके पास लाइट की जब सुविधा नहीं है तो फ़ैन की सुविधा कहा से हो सकती है अगर फ़ैन उसके बाद फिर जो है कुछ लोग है लोग उससे बनाए हुए हैं जो है देशी जो है पंखा बनाए रेहते हैं उससे जो है हाथों से हाँकते हैं तो कहते हैं कहने का मतलब ये है कि ठीक है मौसम का जो दीवाइडेसन है वो ठीक है लेकिन जो ठंडी जैसे यहाँ पे पड़ती है ठंडी को लोग झेल लेते हैं तो वो उसी प्रकार से जो है गर्मी को भी पड़ना चाहिए गर्मी को भी जो आदमी झेल ले ऐसा होना चाहिए लेकिन सेन्टीग्रेट इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी बयालीस तिरालीस चौवालीस पैंतालीस पहुँच जाता है और इतना हाई होना है कि इंसान जो है फिर कपड़ा उतार कर जो है कपड़ा उतार कर भी नहीं बैठ सकता कपड़ा पहन कर तो बहुत बड़ी बात हो गई लेकिन कपड़ा उतार कर भी नहीं पहन बैठ सकता तो कहने का मतलब है कि मौसम का जो है जो वो होता है उसको झेलना इंसान के लिए बहुत मुश्किल खास कर के जो है गर्मी उसके बाद बारिश भी ठीक है बारिश भी जो मौसम है मान के लिए जुलाई अगस्त ये दो महीना बारिश का है जो होता है ठीक होता है भाई वो किसानों के लिए भी बहुत जरूरी है बारिश मौसम जो उसके हिसाब से जो है बारिश होगी तभी उनके फसल जो है उत्पन्न होंगी उसी हिसाब से उनकी जुताई बुआई होगी उनका पैदावार बढ़ेगा जो भी है उनका है जो है तो बारिश का होना बहुत अनिवार्य है चूँकि कई कई जगहों पे जो है भाई टूबेल नहीं होता नहर नहीं होता है की उनको खेतों में पानी डाल सकें तो बारिश का ही जो उनको सहारा होता है और बारिश के ही पानी से उसको सींचते हैं तब जा के जो है उनका जो है फसल पैदा होता है और उसी प्रकार ठंडी भी है ठंडी में भी ठंडी का होना अनिवार्य है चूँकि ठंडी आएगा तभी लोग अब गेहूं वगैरह सरसों वगैरह ये सब पैदावार बढ़ेगा तुम हर मतलब कि पैदावार के हिसाब से जो मौसम है वो ठीक है लेकिन जो गर्मी है गर्मी के मौसम इसके बाद पतझर आता है इतनी गर्मी पड़ती है कि पतझर पतझर में सारी पेंड़ों के पत्तियां झड़ जाती हैं सोचिए इतनी जो है गर्मी होती है कि पतझर पेंड़ों कि जो हरी हरी पत्तियां होती हैं वो जलकर गिर जाती हैं तो मौसम का जो इस तरीके से जो है उबाल होना नहीं होना चाहिए लेकिन मौसम का जो है बंटना जो है फ़िर मौसम का एक दूसरे के बाद आना ये तो बहुत अच्छा है प्राकृतिक जो है देन है होना चाहिए लेकिन हर एक चीज़ को जो है अपने उसके हिसाब से चलना चाहिए मौसम को जैसे ठंडी हो गई गर्मी हो गई बारिश हो गई सर्दी जो भी है उसको एक बे में चलना चाहिए ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा कोई कम कोई ज़्यादा ऐसे में इंसान का जो जीवन प्रक्रिया है जीवन प्रक्रिया वो गड़बड़ हो जाती है और बड़ा किसानों को भी बहुत सारे नुकसान होती है बहुत सारे चीज़ें हैं ठीक है लेकिन गर्मी जो है वो गर्मी को अनुकूल होना चाहिए क्योंकि जब पड़ती है तो लोगों को बर्दास्त नहीं हो पाता है ठीक धन्यवाद